जय झूलेलाल जेका वॾा वॾा मंदर आहिनि अमृतसर जो अ गोल्डन टेंपल आ शिरडी अ माकालेश्वर मंदरु उज्जैन जो अयोध्या जो राम अयोध्या मंदरु ऐं तिरुपति बालाजी गनपति बाबा जो मंदर ऐं शनि शिंगनणापुर सिद्धिविनायक मंदरु ॾाढा मंदर घणा आहिनि ॾिसण लाइ हुते लंगर मिलंदा प्रशाद मिलंदा आहिनि सॼो ॾींहुं लंगर चालू ई हूंदा आहिनि शिरडी में सॼो ॾींहुं लंगर चालू हूंदा आहिनि ऐं सि अम गोल्डन टेंपल में बि सॼो ॾींहुं लंगर चालू ई हूंदा आहिनि हर कंहिं मंदर में लंगर चालू ई हूंदा आहिनि सॼो ॾींहुं जंहिं महिल बि कोई आयो वियो कोई प्रशाद खाई सघंदो आ्हे नांदेड़ में बि गुरू बाबा जो आहे जय झूलेलाल